मुंहिंजा मनपसंदि कलाकार जेके आहिनि उहो डांस जी दुनिया सां ज्यादा जुड़ियल आहिनि जंहिं में कि मां पहले सरोज ख़ान खे नंढिपुण खां काफ़ी ॾिसंदी आई आहियां माधुरी दीक्षित केॾो सुठो डांस सिखाईंदें उन जी वजह सां किथे न किथे मूंखे बि इंस्पिरेशन मिली चुकी आहे और मुंहिंजी फ़ेवरेट हिरोइन माधुरी दीक्षित हुई तथा हुन जी डांस हुई त मां उन्हनि जा ई स्टेप्स फ़ॉलो कंदी हुअमि सॼा जेके गाना थींदा आहिनि उन्हनि खे मूंखे इन जे अलावा ॿी ड्रॉइंग जे फ़ फील्ड में बि मां का इम्स्पिरेशन वठी आहे जेकी ईअं त नाला राजा राम वर्मा आहिनि और इन जे अलावा एम एफ़ हुसैन आहिनि पेंटर यूट्यूब वग़ैरह ते ॾिसी करे असां ज़्यादा इंस्पायर थींदा आहियूं कि सुठी सुठी शयूं माण्हूं करे थो सघे पयो त इहो ई असांजो अॼु कल्ह तरीक़ो आहे थोरो कमु सिखण जो